اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن میں میں نے اول رینک حاصل کی تھی جو کہ میرا قابل فخر کارنامہ رہا ہے